अंग्रेजोंके खिलाफ लड़ाइके दौरान महात्मा गाँधी अंग्रेज द्वारा नमकपर टैक्स लगबैके विरोधमे महात्मा गाँधी बारह मार्च उन्नैस सए तीसमे डांडी यात्रा निकाललक जाहिमे हजारोँ लोक शामिल भेल आ तब महात्मा गाँधीके नेतृत्वमे चौबीस दिन तक यात्रा कए कऽ अंग्रेज दु द्वारा लगायल नमकपर जे टैक्स रहय ओकर विरोधमे आन्दोलन कयलक जाहिमे अंग्रेज बहुतसँ लोककेँ जेलमे बन्द कए देलक तैओ आन्दोलन नहि रुकल महात्मा गाँधी आन्दोलन जारी राखलक आ तब महात्मा गाँधीके नेतृत्वमे ई आन्दोलन सफल भेल आ अंग्रेज अपन कानूनकेँ वापिस वापस लेलक तकरबाद सभ आदमी अपनासँ नमक समुद्रसँ नमक बनबैके प्रयास कयलक आ अंग्रेजके विरोध कयलक एहने तरहके ढेर सारा आन्दोलन कयलक आ आरो अंग्रेजके खिलाफ विद्रोह कयलक महात्मा गाँधी हमर सभक भारतवासीके लेल बहुत नीक नेता रहय हमर सभके बहुत बड़का नेतृत्व कयलक जकर कारण भारत जे देश आजाद भेल हमरा सभ ओकर योगदानकेँ कहिओ नहि भुलबै हमरा सभ चाहै छी कि हमर देश सभ दिन एहने स्वतन्त्र रहय अंग्रेज सभ हमरा सभकेँ बहुत कष्ट पहुँचयलक बहुत तकलीफ देलक जकर विरोधमे महात्मा गाँधी आ ओहिने सनक बहुत सभ महान क्रान्तिकारी नेतासभ जे रहथिन सभ नेतृत्व कए कऽ हमर सभकेँ देशकेँ आजाद केलकनि